ये हमारे परिवार में कुछ सांस्कृतिक परंपराएं इस प्रकार से हैं जिनका एक लंबा इतिहास है और लंबे समय से ये परंपराएं चलती आ रही हैं जैसे आज भी हम शादी में त्योहरों में दीपावली में हमारे यहाँ पर दशहरे के दिन खीर पूड़ी सूरन की सब्जी और मैहरी बनाई जाती है मैहरी एक खिचड़ी के जैसी ही होती है लेकिन यह खट्टी होती है इसमें दही डालकर बनाया जाता है और शादियों में हमारे यहाँ पर हमेशा एक पान और गट्टे की सब्जी प्रचलित हैं इस प्रकार से हमारी जो यह जो मान्यता है ये जो परंपरा है कि हमें सब्जी ही देना है गट्टे की इस प्रकार से तो यह काफ़ी पीढ़ियों से चलती आ रही हैं काफ़ी लंबा इतिहास है इसके पीछे का जो कि हमें भी नहीं पता इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के त्योहार शादियों को हम मनाते हैं धूमधाम से मनाते हैं और उनके थोड़े नियम कानून कायदे होते हैं